सुपौल जिलामे तऽ ओना बहुतायत तरहक फसल उपजैत अछि धान गहुँम मकई मड़ुआ आओर फल सब्जीमे हम अहाँके आलू बहुत तरहक नाना विधक एतय सभ तरहक उपजैए लेकिन मुख्यतः एहिठाम चावल आओर चावल या धान कहियौ धान आओर आलूके प्रमुखता छैक आओर ई गुजारोके लेल परम आवश्यक छै चाहे सर्वहारा होथि वा जनसामान्य होथि या श्रीमान होथि सभके घरमे एकर आवश्यकता छै आओर एहिठुमका भूमि एकरा लेल बहुत उपयुक्त छै एकरा एतय अहाँके एहिमे लागतो कम लगैत छै आओर बहुत नीकसँ एकर उत्पादन एतय होइत अछि आओर एहिमे सुपौल जिलाके लेल ई एक बहुत पैघ आयक स्रोत बनि सकैए ई संसाधनक लेल बहुत अहाँके गुजरक एक प्रमुख संसाधन भऽ जेतै अगर एहिमे नीकसँ लागत लगायल जाय आओर नीक तरीकासँ किसानसभकेँ प्रशिक्षित कयल जाय तकनीकीसँ ओकरासभकेँ जोड़िके आधुनिकताके तकनीकसँ जे कोना की कयल जाइ कोना जोगायल जाय कोना बुआइ कयल जाय आओर एकरा लेल बाजार तऽ ओना तऽ ईसभ सभ घरक आवश्यकता छैक लेकिन बाजारक एक नीक व्यवस्था अगर भऽ जाय कियाक तऽ सुपौल जिला जे छै से बहुत कोशी क्षेत्रसँ तीन जगह पानिसँ घिरल छै आओर एहिमे अहाँके से किसानसभकेँ रखबाक लेल से बहुत दिक्कत छै आओर जेनाकि आलू आलूके भण्डारणके लेल एतय कतहु कोनो शीतली केन्द्र नहि छै आओर एकरा लेल आलू होइत छै कि जहिना अहाँके अप्रिल या मई कहियौ या हल्का सा गर्माहट बढ़ैत छै आलूमे सड़न आबि जाइत छै आओर किसानसभके बुझियौ औना पौना दामपर बेचय पड़ैत छै ओ नहि राखि सकैए ओ उच्च मूल्य प्राप्त करबा तक नहि राखि सकैए अगर अहाँके एकरा भण्डारण कयल जाय बढ़िआँसँ

तऽ ई वैश्विक स्तरपर एकटा अहाँके बाजार स्थापित भऽ जेतै एतय आओर एहिठुमका लोक जे एखन कोशीके दंशसँ ऐ ओना हमसभ कोशीके माय मानैत छी सुपौल जिलाके लोक कोशीके माय जकाँ देवी छथिन ओ

तऽ हमसभ ओतेक हुनका ई दृष्टिसँ नहि देखैत छियै कोशीके हमसभ बहुत श्रद्धा आओर मातृत्वके रूपमे देखि रहल छी तऽ एहिसभसँ हेतै की जाहि समयमे आओर ई ओहि समयमे होइत छै आलू अहाँके जाहि समयमे कि बाढ़ि नहि आबैत छै एकदम पूरा ओ कछेरोसभ अहाँके एकदम पूरा खाली रहैत छै आओर सम्भवतः ई कहियौ ने जे सम्भावना एकरा अति ई बनैत छै जे उखड़बाको समयमे तीन महिना चारि महिनाके मात्र ई फसल चक्र छै ई बहुत नीक ढ़ङ्गसँ एकर उत्पादन कयल जाय आओर एकरा लेल अगर तकनीकी रूपसँ लगायल जाय आओर एकर जे छोट छोट अहाँके लगायल जाय कोनो कारखाना या किसानसभके एहिसँ बहुत उन्नति हेतैक आओर ई कहियौ ने जे सुपौल नेहाल भऽ जेतै